आज देश भर में विभिन्न खेलों में महिलाएँ अपना प्रतिनिधित्व बहुत ही बढ़िया ढंग से दिखा रहीं हैं और देशों का नाम ऊँचा कर रहीं हैं अगर देखा जाए तो पिछले कुछ वर्षों में जहाँ बहुत पुराने ज़माने में महिलाओं को खेलों में नहीं आगे बढ़ने दिया जाता था उसके मुक़ाबले आज महिलाएँ खेलों में पुरुषों का मुक़ाबला ही कर रहीं हैं जिस प्रकार से आज हम देख सकते हैं पुरुषों का वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट में उसी प्रकार महिलाओं का भी वर्ल्ड कप होता है और इसे मीडिया भी काफ़ी कभरेज दिखाती है और उन्हें सराहना भी मिलती है अलग अलग विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से चाहे वो बच्चे हों बूढ़े हों कोई पेशेवर हों या फिर राँजनीतिज्ञ हों अगर हमें खेलों के माध्यम से अपने समाज को आगे बढ़ना हैं तो सिर्फ़ पुरुषों को ही नहीं महिलाओं को भी इसमें भरपूर योगदान दिलवाना होगा